स्वास आमच्या जिविता खातिरूच न्हय पूण दुसऱ्या कामाक लागून सुद्दां वापर करता जशें की संगीत संगिता लागून आमकां स्वास खूब गरजेचो जेन्ना आमी स्वास व्हडलो घेता तेन्ना आमचो ताल जो आसा तो वयर वता जेन्ना आमी ल्हान घेता तेन्ना आमचो ताळ सकयल येता जेन्ना आमी वयर सकयल करता तेन्ना एक सूर येता आनी केन्ना केन्ना गायता आसतना स्वास रावपाक पडटा जशें की जेन्ना आमी रॅप करतात तेन्ना आमकां स्वास थांबून करचें पडटा कित्याक तें खूब बेगीन आसता आनी एका फाटल्यान एक एक उतरां आसता तीं तातूंत थांबपाचो कांय प्रश्न आसना तर स्वास नियंत्रण करपाक आमचे कडेन ब्रिथींग एक्सरसायज करपाक जाता योगा करपाक जाता आनी जायते वस्तू करपाक जाता तर दिसा पांच फावट मिनटां आनी पांच फावटी ब्रिथींग एक्सरसायज केल्यार पुरो आनी मात्सो वेळ योगा सुद्दां केल्यार जाता